میں فٹ بال دیکھتا ہوں اور مجھے فٹ بال بہت ہی زیادہ پسند ہے کھیلنا بھی پسند ہے دیکھنا بھی پسند ہے جب بھی کوئی فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے یورو کپ ہوتا ہے تو میں اس کھیل کو پورے ٹورنامنٹ کو ضرور دیکھتا ہوں اور یہ کھیل میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں اور کبھی کبھار یوٹوب پر بھی دیکھتا ہوں لائیو دیکھتا ہوں جیسے ابھی یورو کپ چل رہا ہے تو اس کو بھی میں لائیو ہی دیکھ رہا تھا ٹی وی پر بھی دیکھتا تھا یوٹوب پر بھی کبھی کبھار دیکھتا تھا اور میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں کھیل جو دیکھ رہا ہوں وہ دوستو کے ساتھ دیکھوں اور میں اپنے دوستو کے ساتھ اس لیے دیکھتا ہوں کیوںکہ کھیل کا مطلب ہے کہ انٹرٹینمنٹ اور اس سے آپ کو کچھ سیکھ ملے اور دوستو کے ساتھ رہ کے کھیلنا دیکھنا تو یہ الگ ہی مزہ آتا ہے اور خاص کر کے وہ دوست جو آپ کے ساتھ فٹ بال کھیل بھی کھیلتے بھی ہوں اور اس کے بعد آپ ان کے ساتھ فٹ بال دیکھیں گے تو وہ اس سے کافی سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور دیکھ کر بھی مزہ بھی آتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ایسے کھیلنا چاہیے اس طریقے سے کھیلنا چاہیے ہم سے یہاں غلطی ہوتی ہے یہ سب چیزیں سیکھنے میں آتی ہیں تو میں یوٹوب پر دیکھتا ہوں اور لائیو دیکھتا ہوں زیادہ کیوںکہ جب میچ شروع ہوتا تبھی بیٹھ جاتا ہوں کیوںکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے فٹ بال